आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल फेस्टिवल म्हणल्यार जून जुनांतल्यान सुरू जातात जुनांत आमचे तो सांज्यांव फेस्त जातात थंय क्रिस्तांव भावंडां लोक बरे तरेन तरेन फेस्त म्हटल्यार ते वेगवेगळीं फुलां वापरून तियाराय करतात आनी ते सगळे लोकांक आपआपले घरांनी वतात बांयंत उडी मारतात आनी ते चडशे पावसा दिसांनीच जातात हे क्रिस्तांव भाव इतले एकमेकाचे हें करून सगळे तो बरो करून मनयतात दुसरें म्हणटा ती आमची चवथ ती ऑगस्टान जाता किंवां सप्टेंबरान चवथी एक दिसा पयली दिसा आमची तय आसता तयेक आमी वायनां पुजतात वायनां म्हणल्यार नाल्ल नाल्ले तें बडकावप ताका पिंजर तीन दोळे आसतात तीन दोळ्याक काजर पिंजर आनी हळद लायतात आनी काळी पिड्डुकाची हे बांदतात ताका दोर बांदतात अशें आमी त्या दिसा तये दिसा आमी ते पुजतात जेवण अयणी पातोळ्यो करप सादें जेवण करप आनी ते आमी गौरीक आनी शंकराक दाखोवप सांचो गणपती हाडटा गणपतीक हाडटना वाज नाचत वाजत ताका भितर घेतात ताचें औक्षण करतात आनी ताका हातूंत दवरता दुसरे दिसा आमी ती बरी माटोळी बांदून घेवन चवथीचे मखर करून ते मखरान गणपतीक बसयतात आनी त्या दीस तर तरेवार जेवण करप मुगा गाटी चणे तोंडाक सगळे वेगळेवेगळे जे गणपतीक आवडटा तें मोदक नेवऱ्यो आमी सगळे हिंदू भाव एकठांय जातात आनी ती अशी चवथ मनयतात की त्या दिसा कसलो राग रोस कोणाचे आसत ते आमी सगळे विसरून एकठांय येवन बरें करून ती तय चवथ मनोवप मागीर फुगड्यो आरत्यो सगळें करून रातचें गणपतीक त्या दिसांचे खंयच भायर सरना कित्याक तर चंद्र पळोवपाक जायना म्हणटकच प्रत्येक जाण आपल्या घरान बसून इस्पिकांनी खेळप जावं आनी किदें पदां म्हणप हें सगळें करतात फुगडी घालप घुमट वाजोवप आरत्यो म्हणप दुसऱ्या दिसा शमय सुद्दां वाजयतात पंचमी दिसा परतें देवाची पुजा गणपतीची पुजा करून ताका नैवेद्य दाखोवन परते वेगळें जेवण आसता जे चवथीक जेवण करतात तें जेवण पंचमीक मातशे वेगळें आसता मागीर सांंचें सगळे जातकच देड दिसाचोय गणपती आसता पांच असो आसता सात दिसाचो णव दिसाचो आनी एकवीस दिसाचो जेन्ना गणपती पावयतात तेन्ना गणपतीची ती पुजा करप सत्यनारायणाची मागीर गणपतीचो त्यो आरत्यो फुगड्यो सगळें घालून मागीर गणपतीक पावोवपाच्या वेळार ताका सकयल दवरून ताचेर ल्हायो घालपाच्यो ल्हायो घालप शेसो भरप आनी मागीर गणपतीक तळयेन जावं खंय व्हरून हें करप विसर्जन करप जेन्ना विसर्जन करतात तेन्ना खूब वायट दिसता कित्याक तर इतले दीस आशिल्लो गणपती आमी पावयतात असो सण आमचे गोंयचें आमी वेगळे तरेन मनयतात क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव जावं हिंदू बरे तरेन आमी सगळे सण आमच्या गोंयांत गोंयचे ह फेस्टिवल मनयतात